हैल्लो अच्छा अस डेढ़ सौ रपे किल्लो बेचा ने नेईं डेढ़ सौ डेढ़ सौ दे अस बेचा ने आं हुन तुं तुंदे कोल किन्ना हारा अच्छा अच्छा ढाई सौ ठीक ऐ ढाई सौ देउड़ो देसी मखीर ऐ ना अच्छा पूरा देउड़ो तुस तुस ली आह्नओ दुकाने पर हां मखीर तुस अजें है पेदा ते तुंदी मर्जी ऐ कल देना कल देओ अज्ज देना अज्ज देओ ठीक